उत्तर प्रदेश में सामुदायिक परियोजनाएँ जैसे कि नदी की सफाई नदी की सफाई में बहुत नदी की सफाई इस प्रकार से की जाती है उसके आस पास जो गंदगी लोग फेंक देते हैं अब सरकार ने वो मना कर दिया है नदी का पानी स्वच्छ होना चाहिए नदी में जो है कूड़ा कचरा नहीं फेकना चाहिए नदी में लोग गंगा जी में जो है लाश वगैरह फेंक देते हैं अब ये सब नहीं सरकार ने बंद कर दिया है और उसकी जगह पर श्मशान घाट बनवा दिए है बनवा दिया है और जो गाड़ी का धुआँ ट्रक और बोलेरो चार चक्का जितनी भी गाड़ी बाइक वगैरह का जो धुआँ होता है इससे जो है धुएँ से भी वातावरण में और नदी के पानी में जो है ये अस्वच्छ हो जाता है इसलिए जो है नदी की सफाई सरकार ने जो है योजना चला दिया है उसका पानी जो है साफ़ करवा रहे हैं और उसमें कूड़ा कचरा नहीं फेकने दे रहे हैं और लोग भी गंदगी नहीं कर रहे हैं पहले नवरात्र में लोग जो है दुर्गा माँ की नौ दिन की अस्थापना करके अस्थापित करके उनकी पूजा करके जो है दुर्गा माँ को गंगा जी में फेंक देते थे और जो है प्रवाहित कर देते थे अब सरकार ने ये सब बंद कर दिया है ताकि नदी का पानी स्वच्छ रहे फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो जो है पुलिस आती है जगह जगह पर पुलिस खड़ी रहती है वो फेंकने नहीं देती है प्रवाहित नहीं कर दे करने देती है वो सरकार कहती है कि गड्ढा खन करके खोद करके उसमें जो है मूर्ति को दफनाया जाए और इस प्रकार से जो है नदी का पानी स्वच्छ रहता है